कार्यस्थल पर मुझे जो कठिनाइयाँ आती हैं वह है कि वे मैं जिन बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ उनके माँ बाप उन बच्चों को आने नहीं देते हैं तो मैं उनको जाकर समझाती हूँ और जब समझाने जाती हूँ तो वहाँ के आस पड़ोस लोग वाले लोग जो है वह मुझे बुरा भला भी कहते हैं मैं फिर भी उनको समझाती हूँ उनके बच्चों को आगे बढ़ाना चाहती हूँ तो उनकी उनकी उनकी वजह से मैंने वहाँ पर उनकी बच्चों की कक्षा भी वहीं लेना चालू कर दी है उन्हीं के समय के हिसाब से मैंने उन बच्चों को पढ़ाना चालू किया है कि वह सुबह काम पर चले जाते हैं तो शाम को मैं दो घंटे कि क्लास उन बच्चों कि ले लेती हूँ जिससे वे पढ़ भी सकें और अपना काम भी कर सकें जिसकी वजह से उन्हे कोई दिक्कत न हो इन कठिनाइयों का मुझे ऐसे सामना करना पड़ता है